جی ہاں میرے علاقے کی تاریخ مختلف حکمرانوں خاندانوں اور قبائلی رہنماؤں سے گہرے طور پر جڑی ہوئی ہے اس علاقے پر مختلف ادوار میں مختلف بادشاہوں نوابوں اور قبائلی سرداروں نے حکومت کی ہے جنہوں نے نہ صرف سیاسی بلکہ سماجی اور ثقافتی پہلوؤں پر بھی گہرے اثرات چھوڑیں مثال کے طور پر اگر میرا تعلق اتر پردیش کے علاقے سے ہو تو یہاں پر مغل سلطنت اودھ کے نواب اور پھر برطانوی راج کے اثرات واضح نظر آتے ہیں جبکہ اودھ کے نوابوں نے تہذیب و ثقافت کو فروغ دیا ہے ان حکمرانوں نے مقامی لوگوں کی زندگی پر گہرا اثر ڈالا اس طرح اگر میرا اس طرح اگر میرا تعلق راجستھان سے ہوتا تو وہاں کے معروف راج راجیو بادشاہ جیسے مہارانا پرتاپ یا مہاراجا مان سنگھ کی حکمرانی کا دور تاریخی طور پر نہایت اہم رہا ہے یہ حکمران نہ صرف بہادر تھے بلکہ عوام کی فلاح و بہبود میں بھی دلچسپی رکھتے تھے مزید یہ ہے کہ اگر کسی قبائلی علاقے کی بات کی جائے تو یہاں مقامی قبائل جیسے بھیل کے سرداروں نے بھی مقامی حکمرانی کا نظام قائم رکھا ہے اور میں اور ان کا اثر آج بھی رسم و رواج اور تہواروں میں نظر آتا ہے ان تمام حکمرانوں اور قبا لی رہنما قبائلی رہنماؤں کی پالیسیاں جنگلی جنگیں اور سماجی اصطلاحات آج بھی تاریخی کہانیوں اور مقامی لوگوں کی یادداشتوں کا حصہ ہیں میرے علاقے کی تاریخ واقعی مختلف خاندانوں بادشاہوں اور قبائلی سرداروں سے متاثر رہی ہے اور ان سب نے علاقے کی شناخت ثقافت اور طرز اور طرز زندگی میں اہم کردار ادا کیے ہیں